सेवेंटीन ऑक्टूबर नाइंटीन नाइंटी वन ट्वेंटी ऑक्टूबर नाइंटीन सिक्सटी फोर फाइव मे नाइंटीन नाइंटी ऐट टू टू सेप्टेम्बर नाइंटीन सेवेंटी टू और फोर्टीन्थ नवेम्बर नाइंटीन एटी फाइव